ए नों नों भुटाननिफ्राय कमला लायो ना आंनो नांगौमोनहाय एसे बुरजा थारमानि आसामनि बाहेरायाव थायो नालाय लांफानोमोन ओमफ्राय बिसिथो जरायाव बिसिबांथो एक्स' थाखा थाइबाजों एक्स' थाखाथार एसे खमायदोबाल माबा आं एसे बुरजा लांगोन नालाय दिल्लीआवसो थायो आं एसे बुरजा लांगोन आङो लांनायाथ' एक्स'थासो देर दुइस'थासो लांगौमोन आं एसेबो खमायनो हाथ्रा आरो बाब आंबो गोजानआवसो लांगोन नालाय ओंखायनो एसे खम मोनगोनदां नंदोंमोन दाथ' एसेबो खमायनो हाथारा आरो नोङो एसे खमायदो बाल दे होनबालाय माबायोबा आङो लोगो हमनानै लाइनोसै नों माहाय जिरायो नों जिरायनाया क'क्राझारआवनो जिरायो ना ए औ

बेहायनो होनबालाय लायनोसै आङो

मा थांनाय समाव लाय लायनोसै आं एसे मोजां मोजांखौ लाबोदे कमलाखौ गोजानआव लांनाय गाज्रि जाजानो गिनांगौ

दे होनबालाय आं बासिनानै लायनोसै ओमफ्राय लानानै थांसै दामफोरखौथ' एसेल' खमायगोनबायदि जाखाबाय माथो

औ दे आब' होनबालाय औ दे